बोलिए हाँ नमस्ते

कई बच्चों का बनवाना है अच्छा हाँ तो बन जाएगा सिल जाएगा

पाँच लगेगा पाँच हज़ार पाँच सौ पाँच सौ एक बच्चे का

हाँ बोलिए हाँ जूता मोजा भी मिल जाएगा इसका जैसा जूता लेंगे वैसा पैसा अपना लेते आइएगा जैसा जूता खरीदिएगा ले आइएगा पाँच बच्चे का कितनी जल्दी चाहिए आधा घन्टा में चाहिए नहीं सिला सिलाया तो नहीं मिलेगा सिलना पड़ेगा दिन के बाद मिल जाएगा हाँ एक दो दिन के बाद मिल जाएगा सिला जाएगा कब आएँगे सिलाने कपड़ा देने नाप के लिए कपड़ा कब भेजेंगे अच्छा तो कल लेकर आ जाइएगा हाँ अच्छा सिलाई में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हाँ सिलाई अच्छे से होगी जब आइए आपका सिलकर दे देंगे